मां हा मां दर्जीअ जो कमु कंदी आहियां ऐं मां सुठा कपिड़ा सिबंदी आहियां ऐं हि हिकु दफ़े ऐं हिकु दफ़े मुंहिंजे परियनि माइटनि मां मां शादीअ जा कपिड़नि जो सिबण जो ऑडर मिलियो मां माप त बराबरि वरिती पर कपिड़नि सिबण में मूंखां थोरी मिस्टेक थी वई ऐं उन्हनि खे शादीयुनि जो ऑडर ॾियणो हुओ त मां उन्हनि खे पोइ पोइ उन्हनि खे पोइ माप बराबरि न थी त मां उन्हनि खे पोइ पोइ ब बाह बाज़ारि मां ब्रेंडिड कपिड़ा तयारु कपिड़ा ब्रेंडिड वठी ॾिना ऐं ऐं उन्हनि जो ऑडर पूरो कयो ऐं ऐं मु ऐं मां हा पोइ पंहिंजी हिकु डायरी ठाही उन में रोज़ु जेको तारीख़ू ऐं माप बराबरि लिखंदी हुअमि ऐं हाणे मूंखे का दिक़त कोन थींदी आहे